हलो अचो अचो भेण छा सुबाहिणो अथव आं मां त रामनगर रहंदी आहियां सिंधूवाड़ी जे भरिसां ठीकु आहे हा ड्रेसूं बि सुठी सुबंदी आहियां ऐं ब्लाउज बि थी वेंदो मस्तु फिनीशींग सां फिटींग जहिड़ी चवंदव अहिड़ी थींदी ठीकु आहे पर थोरो चार्ज मुंहिंजो वधायो अथव त तव्हांखे हलंदो मां त हा ठीकु आहे लेकिन कंहिंखे मां डिस्काउंट ॾींदी न आहियां पर हाणे तव्हां शादी जो अथव त पोइ ॾिसंदमि ठीकु आहे बाक़ी हीअं ब्लाउज जो त हींअर साढा टे सौ रुपिये जेतिरो हले थो हा ड्रेसियुनि जो जहिड़ी ड्रेसियुनि जा नमूना रखाईंदव कंदव त पोइ उन नमूननि जे हिसाबु सां उन जो साढा टे टे सौ त आहे तव्हांखां साढा टे टे सौ थी वठां हूंअं त पंज सौ खां घटि वठंदी न आहियां पर तव्हां चओ था शादीअ जो ऐं न्याणी आहियो त इन हिसाबु सां मूंखे लॻे थो त मां तव्हांखे एतिरो घटि करे ॾींदीमांव हा तव्हांखे वरी थोरो जल्दी बि खपे जे जल्दी न खपेव त पोइ अञा चार्ज थोरो भली बि घटि करे ॾियांव हां पर हाणे जल्दी खपे त अर्जंट में त हेतिरे थोरे समय में त वरी मां तव्हांखे कीअं पूरो करे ॾियां उन हिसाबु सां त तव्हां जीअं चओ हा ठीकु आहे ठीकु आहे मुंहिंजे ड्रेसूं त आहिनि घणेई मां तव्हांखे पोइ हुनमां ॾेखारियां थी ऐं तांखे वणंदो ई पहले चओ त फिनीशींग में हिकु ॿ ड्रेस तव्हांखे पहिरीं सुबी ॾियां थी पोइ तव्हांखे वणे त पोइ ॿिया ॾेई वञिजो ठीकु आहे